मोदोम बारायनो थाखाय जानाय लोंनाया थाइमाव जानांगोन ओंखामफोरखौ खनथाम गाहाम जानांगोन सानसेयावनो आरो हराव ओंखाम जाया लासेनो उन्दुनो नाङा प्रटिन गोनां मुवा बेसादफोरखौ बांसिन जानांगोन ना बेदर फिथाय सामथायफोरखौ जानांगोन बेफोरखौ जायोब्लानो मोदोमा हारसिंनो बारायलांनो हायो आरो